नमस्कार न

हाँ जी कर लो कोई दिक्कत नहीं हमारे यहाँ हर प्रकार की सुविधा है कंप्यूटर वो रूम के अंदर भी जो ए सी है हूं तीनों ऑर्डर मिल जाएगा ए सी की अलग से आपको फीस देनी पड़ेगी

हाँ हाँ अलग से लगेगी आठ सौ रूपए हाँ जी हाँ उनके अलग हैं जी नहीं नहीं मिल जाएँगे हाँ सर ये वो शिवम है हाँ जी हाँ बढ़िया है आप एक बार आकर देखो कल कल कल आ जाओ सॉरी हमारे ये पचास

नहीं पे किया हाँ जी

जी ठीक है जी ओके

हाँ जी हाँ जी